में तुसेंई सनान्नी में निं डांस इ'यां थोह्ड़ा घट्ट गै करनी पर में इक बार जरूर कीता हा इक दो बार में कीता ही छब्बी जनवरी गी करदे रौह्न्नें आं पंदरां अगस्त होई गेआ इ'यां कोई बी फंक्श्न बगैरा होई गे घर बी होंदे बट अच्छा हून तुसेंई सनान्नी में इक बार अपने स्कूल बिच्च प्रोग्राम कीता हा मेरा बड़ा यादगार दिन रेह् दा उस दिन महाराजा हरि सिंह हुंदा जन्मदिन हा उस दिन असें डांस कीता मेरी सारियां स्हेलियां हियां होर मिगी बड़ा ज्यादा डांस बहुत ज्यादा अच्छा लगदा आपूं बी कीता ऐ ओह् मेरी मेरी स्हेलियां ने कीता हा मीं बहुत ज्यादा याद ऐ क्योंकि मेरियां स्हेलियां ऐ मेरे ने सब कुछ हियां हून दे हून कुत्थै करना डांस हून ते ओ चली दियां हून ते अस कॉलेज बिच पढ़ने ते हून कुत्थै बट ओह् आह्ला डांस मिगी बड़ा गै ज्यादा याद रेह् दा अस इ'यां बी डोगरी गानें दा घर ग्रांऽ च जन्ने ब्याह् च ते उत्थै बी करने बा उत्थै बी बड़े ज्यादा मजा औंदा ऐ जादातर ते मिगी अपने मामुएं दे ब्याह् च बी बड़ा मजा आया हा मामुएं दे ब्याह् च मासी गी होर मेरी दीदी दा ब्याह् होआ उं'दे घर बी इ'न्ना मतलब उत्थै ते सारे घर गै होंदे घर घरा आह्ले होंदे उत्थै उं'दे कन्नै डांस करना किन्ना मजा औंदा नच्चने डांस निं नच्चना आखदे साढ़े ग्रांऽ बिच इ'यां ते डोगरियै च ते ना नाच आखदे नाच करने अस जदूं साढ़े भाइया हुंदी बरात गेई उं'दे उं'दे ब्याह् गी असें बड़ा ज्यादा नच्चे हे घर बी मतलब मिगी ते ओह् दिन दी बड़ी ज्यादा याद नीं हून अस कोह्दे घरै जाना इ'यां हून ते कुसै दे ब्याह् श्याह् होन बी गै डांस करना असें मतलब बड़ा ज्यादा मजा औंदा इ'यां नच्चने नुच्चने गी साढ़े डोगरें दे ते ज्यादा गै अस डोगरी गाने लान्ने ते ओह्दे नच्चने कुड्ड जन पान्ने ते पूरा नच्चने इन्ना मजा औंदा निं ज्यादा ते स्कूल बिच कीता हा असें स्कूल बी किन्ना मजा आया हा मेरे दोस्त होंदियां उं'दे कन्नै नच्चना नुच्चना स्हेलियां सारें ला किश ज्यादा गै मजा औंदा हा हून स्हेलियां बखरियां बखरियां होई दियां मिगी उ'ऐ महाराजा हरि सिंह हुंदा जन्मदिन होआ ओह् आह्ला डांस मिगी बड़ा गै ज्यादा याद ऐ अजें धोड़ी ओह्दे च असेंई मैड्डल थ्होए हे ट्राफियां थ्होइयां हियां क्योंकि ओह्दे च अस सारें शा ज्यादा नच्चे हे ते सारें शा ज्यादा साढ़ा शैल हा नाच ते हून हून बी अगर साढ़े कॉलेज बिच कोई फंक्शन फुंक्शन होआ अस करने साढ़े गिद्दा पांदे इत्थै बी करदे इ'यां इन्ना मजा औंदा निं जिन्ना तुस गलाई निं सकने हैन तुस बी आ करो ते तु'सेंई बी मजा औना डोगरी ऐ डोगरा इन्ना ज्यादा मजा औंदा डोगरा कल्चर गै इन्ना शैल ऐ